मां टे साल अॻु में सर्फिंग सिखी हुई पर मुंहिंजो अनुभव ॾाढो सुठो अनुभव रहियो जॾहिं मां गोवा में पंहिंजे भाउ सां गॾु वियो हुउमि उते सर्फिंग कई हुई उते मूंखे बोट बि सुठी मिली हुई मुंहिंजे भाउ खे तकलीफ़ थी पई थोरी उते हलाइण में पर मूं उन खे कुझु हिंट्स ॾिना त उन में उन जो सुठो ॾाढो उहो सर्फिंग कयो उन खां पोइ ॾाढो सुठो सिखी वियो हुओ असां ॾाढो मज़ो कयो उते सर्फिंग में